हॅलो आं हांव दर्शना सावंता कडेन उलयता हांव पुर्वी हेडे उलयतां हांव एक्च्युली सावंतवाडीच्यान येल्लें गोवा भोंवपा खातीर आनी हांवें आयकलां की फोंडा तालुका हो ट्युरिस्ट स्पॉट आसा की खूब बरो आसा म्हणून सो हांवें आयकलां की लायक गोवा बियोन्ड बिचीस हांगा एक स्पायस प्लान्टेशन म्हणून आसा सावय खंयचें आसा तें आं हय हय हय तेंच आतां हांव चिंतूंक पडलें बीग बी म्हणचें हें नांव आयकलां हांवें सावयकर प्लानटेंशन हें आतांच आयकलां हां हय तशें आमी फेमिलीच येयल्या बट आमी चिंत्तालीं की परत गोंयां येवन एक अशें फार्म हाउस म्हणजे अशें स्पायस प्लानटेशन अशी एक बेचलर्स करपा खातीर आनी दुसरें म्हणल्यार हांवें फोंड्या तालुक्यांत एक आर्ली आर्ली काय आं पूण थंय असो कोण टूर गायड बी असो कोण आसता कित्याक आमकां ते ओके हां म्हाका तें एक जाय आशिल्लें म्हणजे जेवण खाण म्हाका मातशे घरगुती पदार्थाचें जेवण जाय आशिल्लें बरें तर आमी एक चार दीस नंतर येवपाचें थरयतां तुम तुमकां ह्याच फोनाचेर कॉल केल्यार जाता जर कितेंय इमर्जंसी बी आसा जाल्यार बरें बरें